हलो तव्हां भारत गैस मां पिया ॻाल्हायो मां संगीता रामचंदानी बि ॻाल्हायां मुंहिंजो गैस बुकिंग जो हवालो नंबर ॿ चारि सत अठ नव आहे मां तव्हां खां ॿ ॾींहं पहिरीं ई बुकिंग कराई हुई पर हाणे मूंखे उन गैस सिलैंडर जी वरी घुरिजु काने त तव्हां जी ॾाढी महिरबानी थींदी कि अगरि तव्हां मुंहिंजी ईअं गैस बुकिंग जी जेकी अर्ज़ी आहे अगरि तव्हां उन खे ख़ारिज करे सघो त ॾाढी महिरबानी थींदी तव्हां जी